जेन्ना हांव आठवेक आसलें शाळेंत शिकतालें ल्हान भुरगें आमच्या शाळेंत धावपाची एक सर्त आशिल्ली पयल्याच फावट हांवें त्या सर्तींत भाग घेतिल्लो कशें धावप कितें करप म्हाका कांयच खबर नाशिल्लें पूण म्हज्या बाईन जें सांगलें तशेंच हांवें केलें तिका म्हजेर भोव विश्वास आसलो हांव दिसपाक ल्हान आसलें पूण धांवपाक ताज्याकून चड बरें म्हाका म्हजेर विश्वास नासलो पूण म्हज्या बाईक म्हजेर खूब विश्वास आसलो तिचो हो विश्वास पळोवन हांवें थारायलें की हांव धांवतलें म्हाका धांवपाची आवड त्याच दिसा सावन आयली हांव त्या दिसाक पावलें धांवपाचो वेळ जेन्ना आयलो म्हाका कांयच कळ्ळें ना म्हज्या परस बरे बरे धांवपी थंय आशिल्ले हांव भियेलें पूण हांवें थारायलें हांव धांवतलें आनी तें धांवता धांवता हांव पयलें आयलें म्हजो आत्मविश्वास मळबा कडेन पावलो हांव खूब खोशी जालें सगळ्यांनी म्हजी भोव तोखणाय केली येदेशें आसून तूं कितलें धांवलें गो सगळीं अजापान म्हाका विचारपाक लागलीं हांव खूब उमेदी जालें हांवें घरा आयलें आनी मागीर घरांतल्यान सगळ्यांक सांगलें की हांव पयलें आयलें म्हाका तांच्यांनी खूब बरो केलो त्या दिसाच्यान म्हाका धांवपाची एक वेगळीच उर्बा आयली हांवें कशें धांवप धांवचे पयली कितें खावप कितें ना ताची सगळ्यांची नोंद घेतली आनी ह्या फुडें हांव बरें धांवतलें हांव म्हज्या पुराय मना काळजांतल्यान तें चिंत्तलें